हाँ मुझे ऐसा लगता है जो शिक्षित होते हैं वो हर बात को समझते हैं आ जो अशिक्षित होते हैं वो हर बात को समझते नहीं हैं जो शिक्षित होते हैं वो हर काम को करने के लिए बहुत ही टीप्स खोजते हैं वो कुछ तर्क लगाते हैं लेकिन अशिक्षित लोग काम तो करते हैं लेकिन टाइम लगाते हैं